मुखे नंढिपण खां ई इयो शौक़ु आहे की मां वण लॻाया पौधा लॻाया हुननि जा देखभालु कयां त मुंहिंजे घर में हिकिड़ो आंगन आहे त हुते मां खोड़ वण लॻाया आइन त हुननि खे जीअं हुननि खे देखभालु करिणी हूंदी आहे त मां पंहिंजे घर में मुंहिंजा ॾाॾा आहिनि मां पंहिंजे ॾाॾे खां पुछंदी आहियां कि मां इन जी देखभालु कीअं कयां त उहे मूंखे ॿुधाईंदा आहिनि की जीअं गर्मी आहे त गर्मीअ में असांखे वणनि खे ढकिड़े ढके करे रखिणो पवंदो आहे की अगरि उस अगरि ज़्यादा उस लॻंदी वणनि खे त वण सुकी करे ख़राब थी वेंदा त असांजे जेतिरे बि महिनतु हूंदी न की असां उन्हनि खे पोखियो आहे त उहो सभु महिनतु असांजी पाणीअ में हली वेंदी अऊं उहे मूंखे ॿुधाईंदा आहिनि की हिननि भई हीअं खाद ख़ोराक करणु खपे इन में खाद विझिणियूं खपे टाइम टू टाइम पाणी विझिणो खपे त असां त इहो सभ मां पंहिंजे वणनि में कंदी आहियां त मुंहिंजा वण हमेशह ई स्वस्थ हूंदा आहिनि ऐं जॾहिं बि बारिश ईंदी आहे त बारिश जे समय में असांखे चङी तरह वणनि खे ढके रखिणो पवंदो आहे अगरि असां ढके न रखंदासी त उए ख़राब थी वेंदा ऐं मुंहिंजे घर में लीमे जो वणु आहे या निम जो वण थी वियो गुलाबनि जा ग़ुल आहिनि हिननि सभिनि जा वण लॻियलु आहिनि पौधा लॻियलु आहिनि त उन्हनि जी सुठे सां देखभालु मां कंदी आहियां ऐं इहा मूंखे मुंहिंजे घर जा वॾा सलाहु ॾींदा आहिनि